हेल्ल' ओइ बिबारि मा खालामदों ए ना हमदों ए मा मा ना मोनदों ए ए मागुर सिंगि ना मोजांफोर मोनाखै ए जोंनिथिंबो मोनदों नै औ फुजानि ना ओंखारसो गारदों सेन सानायावबो नांदों ओमफ्राय आरो गुरनायावबो गुरहैबानो बिराथ बुरजा बुरजा मोनबोयो औ बिदिनो औ फुजानि बेराट ना ओंखारसावदों दामानि बाजारफोरावबो बेराट मोजां मोजां ना ओंखारदों दामानो खम जालायथारदों माथो औ ओमफ्राय औ ए ना सारदों आरो ना नोंसोर जोंहाबो नै माबा मा होनो खखा सेन सादों ओमफ्राय सम सम गुरदोंबो जोङो ओरैनो थास्लाय स्लाय होन्नानै गुरबाबो बहुथ मोनो ओमफ्राय बे माबा सेन सानायावबो बेराथ नांदों ना मोजां मोजां नांथारदों बिदिनो मागुर सिंगि नांदों दिनैहाय बिराथ बुरजा मोनदों ओमफ्राय बेखौनो फानहैदों आरो जोंना आफाया खमावनो दुइ ए ना मोजाङानो दुइ केजिसो जाखागौमोन जोंना औ ओमफ्राय नोंगौ ए जोंहा फानहैदों ना मोजांखौ ओमफ्राय ना बे मावा फिथिख्रि बेफोरखौहाय फोरानबाय आरो फोरान्नानैहाय देनांहाय जानो होन्नानैहाय औ औ ओमफ्राय बे ना मावा फिसाफोरखौ नाफामबो बानायबाय देनां जानो होनना औ औ माथो ओरैनो लस खालामनो आरो ना औ औ ओंखायनो नाफामबो बानायबाय आरो गोरानबो फोरान्नानै दोनबाय ओमफ्राय ना मोजांफोरखौ फानहैदों आरो ना मोजां मोननायफोरखौ औ औ ए औ मोजांआनो जादों ना गोरानालाय उनाव जाजायो ना गोबाव दोन्नानै औ दे ए ए दे होमबालाय आं बेखौनो ना मोनदोंना ना मोनाखै होन्नानै सोंहरनो होन्नानै फन बुदोंमोन आरो रायज्लाय हरदोंमोन दे होमबा दे